हमारे राजस्थान में काफ़ी पर्यटन आते हैं और पर्यटन जो आते हैं तो उनको काफ़ी प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है उन चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ का कला है साहित्य है भोजन है और यहाँ का पहनावा है यहाँ की बोली है यहाँ का नृत्य है इन सबमें वो ज़्यादा रुचि लेते हैं तो उन चीज़ों में ये ज़्यादा खर्च भी करते है तो उस प्रकार से हमारे जो राजस्थान में इन चीज़ों को इन चीज़ इन चीज़ों को परचेस करते हैं तो हमारे को मुनाफ़ा भी ज़्यादा होता है और काफ़ी अच्छा मतलब उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है वो यहाँ आते हैं काफ़ी जगह घूमते हैं वैसी बोली बोलने की कोशिश करते हैं वैसा पहनावा पहनने की कोशिश करते हैं जिससे उनको बहुत अच्छा लगता है वो काफ़ी मतलब काफ़ी उनका मन यह रहता है कि यहाँ रह जाए यहाँ काफ़ी दिन घूमते हैं करते हैं पर्यटन बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आते है यहाँ पर